एक्सिबिस'नाव गानग्रा जोमग्रा मोनो दाखालिसो क'क्राझाराव जानायाव इन्दि जि बायनानै लाबोदोंमोन आमफ्राय आरो गानदु खबारबो बायनानै लाबोदोंमोन दाम गोसाबाबो बायनानै लाबोबाय इन्दि जिखौ फसायबाय नालाय दख'नाफोरबो मोनो मोजां मोजां जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो उन्दैफोरनि ड्रेसबो मोनो मोनजोबो सेन्देल गस्ला लंपेन्ट आरो ब्लेंकेटफोर गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोमनाय जि लाबोयो कासमिरि जोमग्रा मोनो सुरिदार मोनो बेथ' गानग्राफोरा गानो बायो बेखौबो दाम गोसाबाबो लुगैबाय नालाय इन्दि जिखौबो बायनानै लाबोबाय जोमबाय जाबाय थायो गेजेर गेजेर सिलंआवबो जादोंमोन बावबो थांदों बेरायथावथाव नाबाय लानानै फैबाय बाहायबो ब्लेंकेटबो खम्बल लाना फैदों खम्बलबो गिदिर माने हाबबाथाय फसायखायो आरो लानो लुगैखायो मोजां मोजां नुयो नालाय माबाफोरखौबो खम्बलफोरखौबो मायदि दख'नाफ्राबो मोजां मोजां ओंखारथारो मायदि दख'नाफोरबो मोनो बेखौबो लानानै फैबाय दाम गोसाबाबो